खरें म्हणल्यार अशे तरेची परिस्थिती म्हज्या जिवनांत केन्ना येवंक ना आनी जर अशी परिस्थिती केन्ना फुडें वचून म्हज्या जिवनांत येयली जाल्यार हांव थंय हांव कशी तरी एक वाट काडटलों हांव ताच्या कडेन उलोवन पयतलों नाजाल्यार ताका सांगतलों बाबा म्हाका जायना तूं तूं मातशी तुजी वेज आसा ती चेंज कर नाजाल्यार हांव म्हाजी म्हज्या कडल्यान जें जाता तें करतलों